अच्छा में तुसें गी पुच्छना चाह्न्नी आं कि जेह्ड़े बैकवर्ड एरिये च जागत रौंह्दे बच्चे जेह्ड़े स्कूल ते कालेज कोल पढ़ने ई औंदे उ'नें गी केह्ड़ी केह्ड़ी प्राब्लम फेस करनी पौंदी ओह् कि'यां उसी मैनेज करदे न ते फ्ही अपनी पढ़ाई कि'यां बैलेंस करदे घर बी जाने औने दा केह् उनें दा सिस्टम होंदा भी ओह् जेह्ड़े गड्डी दा सिस्टम होंदा उं'दा ओह् कि'यां मैनेज करदे तुस सनाई सकदे ओ असें गी कि केह् प्राब्लम होंदी केह् केह् होंदा हां जी बिल्कुल सनाई सकना जेह्ड़े शैहरें दे बच्चे होंदे जेह्ड़े गांव आह्ले बच्चे होंदे उं'दे च फर्क इ'यै होंदा जेह्ड़ी शैहरें च जेह्ड़ी फेसिलिटियां होंदी ओह् जैदा होंदी ट्रांसपोर्ट जैदा होंदा काम्नीकेशन जैदा होंदा जेह्ड़े दूर दराज इलाके दे लोग न जेह्दा बच्चे होंदे न उं'दे च इन्नी पैसे दी कमी होंदी ना इन्ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम होंदा जैदा जेह्ड़े लोग होंदे ओह् गरीब होंदे और जेहड़ी प्राब्लम फेस करदे उ'नें गी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होई गेआ अगर बच्चे जे कॉलेज जां स्कूल कोई दूर ऐ तां उसी उत्थै पुज्जने गी टाइम लगदा बड़ा उसी पुज्जने ई उत्थै टाइम लगदा जेह्दे कारण कदें कदें अपनी जेह्ड़ी क्लासां होंदियां ओह् बी मिस होई जंदी जेह्ड़े शैहरें च रौह्ने आह्ले बच्चे होंदे ओह् कोल गै रौंह्दे उत्थै उं'दा जेह्ड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होंदा ओह् बड़ा दूर निं होंदा कोल गै होंदा ओह् जल्दी आई जंदे क्लास पढ़ी जंदे और